सोनभद्र जिले में व्यवसाय के बहुत सारे व्यवस्थाएँ हैं जैसे कि यहाँ के लोग अपना व्यवसाय चला कर अपना जीवन यापन करते हैं यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी हैं जिसमें लोग अपना जीवन यापन करते हैं यहाँ पे एन टी पी सी नामक प्लांट है और हिंडाल्को नामक प्लांट है डाला का सीमेंट फैक्ट्री है एन सी एल है जिससे लोग उसमें ड्यूटी करके अपना जीवन यापन करते हैं जिस जो जो प्लांट में ड्यूटी नहीं कर पाता है वो अपना व्यवसाय चलाके करना जीवन यापन अपना करता है जैसे कि वो ठेले पे समोसे का चाट का चाऊमीन का दुकान लगाते हैं कोई कपड़े का दुकान लगाता है कोई जूता सिलता है कोई जूते का दुकान खुलता है कोई साइकिल बनाता है कोई बाइक का पंचर बनाता है कोई बाइक का एजेंसी खोल इत्यादि इत्यादि व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करते हैं और अपने परिवार का देख देख करते हैं यहाँ का आर्थिक विकास बहुत अच्छा है